मुंहिंजो पोटो हिकु हिन टाइम में गोमती नगर इलाही वॾे इस्कूल में पढ़े थो पियो वैन ईंदी अथसि गिनण वरी पहुचाई वेंदी अथसि और फीस आहे सत हज़ार रुपया हिकु महीने में वैन जा पैसा अलॻि इहो सभु मिलाए झुलाए करे मूंखे पंहिंजी एतिरा एतिरा पैसा कोन्हनि की मां पोटे खे पढ़ाए सघां इन्ही करे कुझु लोन वठिणो पियो पोटे जे लाइ पढ़ण जे लाइ हल भॻवानु भली करे लोन वरितो पोटे लाइ वरी कुझु सालनि में किश्त द्वारा उहो लोन बि मां पंहिंजो अदा करे छॾियो सभु कमु फाइनल हाणे किथे कोई दिक़त कोन्हे ईअं ई शइ गांव वारनि जे लाइ बि थी सघे थी पई जेको गांव जा ॿार पढ़नि था पिया उन्हनि खे बि अचणु वञण जी शहर में या उते वरी कोई मकानु वठनि या छात्रावात में रहनि त गांव वारनि जे लाइ बि इलाही वॾी दिक़त आहे उन्हनि खे बि पैसा खपेनि गांव वारनि जे ॿारनि खे पढ़ण लाइ पैसा खपेनि इहो ज़रूरी आहे पैसा वठणु